جی سر ہم نے آپ کے ہوٹل سے کھانا آڈر کیے تھے بہت ہی اچھا لگا اور ہمارے دوست احباب لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں بھی کھائے پوچھ رہے تھے کون ہوٹل کا ہے بہت اچھا لگا اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ہی اچھا لگا

آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا ہوٹل کا کھانا بہت ہی اچھا لگا

ہم لوگ آئندہ بھی منگا سکتے ہیں آپ ہی کے پاس سے بہت اچھا لگا

جو ہے ڈلیوری کرائے تھے صحیح لگا کھانے میں اچھا لگا اور ہمارے دوست احباب لوگ آئے ہوئے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کھانا صحیح بنوایا اور کھانا آپ کا بہتر لگا بہت بہت شکریہ آپ کا